مقامی اور ہر کھیل اور تو یا تفریحی سرگرمیاں حیدر آباد میں بہت ہے جیسے کرکٹ کبڈی کھوکھو گولف حیدر آباد میں کھیلا جاتا ہے حیدر آباد کا سب سے مقبول ترین کھیل کرکٹ ہے جو ہر طرح کے لوگوں کو پسند ہے ہر ضلع میں ہر ضلع میں ہر کمیونٹی میں کھیلا جاتا ہے کبڈی اور کرکٹ ہر ضلع میں کھیلا جاتا ہے